जेह्ड़ी अस ड्राइंग करने आं ओह् असें गी करनी चाहिदी ऐ क्योंकि ड्राइगं करना ड्राइंग अच्छी गल्ल ऐ इक कोई बी कुसै चीजै दी बी ड्राइगं करी सकदा ऐ जि'यां मिगी ड्राइंग मिगी ड्राइंग करना बड़ा अच्छा लगदा ऐ में ड्राइंग करना चाह्न्नी आं में ड्राइंग करनी ऐ और मिगी अच्छा लगदा ऐ ड्राइंग करना जि'यां हून कुतै असें गी कुतै गुस्सा आए दा होंदा जां साढ़े दमाकै च कोई किश किश गल्लां होंदियां न असें मतलब असें गी माइंड फ्रैश करने लई किश ना किश करना चाहिदा जियां मिगी अपना माइंड फ्रैश करना होऐ तां में ड्राइंग करी लैन्नी होन्नी औह्दे ने जेह्ड़ा इन्सान दा माइंड फ्रैश होई जंदा ऐ ओह् फ्रैश होई जंदी ऐ ते ड्राइंग करनी चाहिदी ऐ ड्राइंग कन्नै अस बड़ा किश सिक्खने आं जियां अस कुदै हुन जाह्गे कुदै बी जाह्गे जां पढ़ने गै जाह्गे समझो कालेज गै जाह्गे जां युनिवर्सटि गै जाह्गे पढ़ने आस्तै ता उत्थै अगर कुसै दी बी ड्राइंग करनी ओह् असे ईं औंदी गै निं होऐ तां असें केह् ड्राइंग करनी ओह्दे आस्तै असें गी ड्राइंग करनी चाहिदी ऐ ड्राइंग करने दे बैनीफिट न ओह्दे आस्तै बड़े फायदे न ते जियां मे पैहलें ड्राइंग करदी नेईं ही ते मिगी कोई बी पुछदा हा एह् चीज बनानी ऐ हून जियां प्रैक्टीकल गै होंदा डाइग्रामा पाना पौंदियां न तां में कुसै कुसै गी आखना पौंदा हा ते हून जिसलै में ड्रांइग करना सिक्खी लेई ऐ ते हून मिगी कुसै गी आखने दी जरूरत गै निं पौंदी हून में आपूं गै ड्राइंग करी ओड़नी होन्नी ओह्दे आस्तै ड्राइंग करना इक बड़ी अच्छी गल्ल ऐ ते ड्राइंग करनी चाहिदी ऐ ते ओह्दे बड़े फायदे न ओह्दे आस्तै बड़ा किश बंदा सिक्खी सकदा ऐ ड्राइंग करने आस्तै ते ड्राइंग करना मिगी अच्छा लगदा ऐ ड्राइंग करना ना कि कोई एह् बुरी गल्ल ऐ ते नेईं एह् ड्राइंग करना अच्छी गल्ल ऐ ड्राइंग करना ते में ड्राइंग करनी ऐ में ओह् जि'यां अस कुतै कालेज आए दे होंदे तां असें गी कोई ड्राइंग करने लेई आक्खै जां कुसै चीज़ दा चार्ट बनाना पौंदा असें गी ड्राइंग करनी औंदी होग ता अस तां गै करी सकने आं इ'यां ते अस करी निं सकने आं एह्दे आस्तै मिगी ड्राइंग करना अच्छा लगदा ऐ और में ड्राइंग करनी ऐ ते बड़ी फायदेमंद ऐ ड्राइंग करन